اردو زبان ایک اچھی زبان ہے جسے لوگ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اردو زبان جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ یہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں فارسی کے الفاظ آتے ہیں اور جیسے عربی کے الفاظ اور جیسے ہندی کے بھی الف اس میں الفاظ آتے ہیں اور کچھ انگلش کے بھی آتے ہیں تو اردو زبان ایک طرح سے کہا جائے تو یہ مکس اپ زبان ہے جنہیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اور اردو زبان جہاں زیادہ بولی جاتی ہے ایک لکھنؤ میں جہاں یہاں اردو میں ہی بات کی جاتی ہے یہاں اردو زبان بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور جیسا کہ حیدرآباد یہاں بھی اردو بہت ہی زیادہ بولی جاتی ہے اور اردو یہاں بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور آج کل تو اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو خاص طور سے ان چیزوں پر دھیان دیا جاتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھی بنتی جا رہی ہے اور آج کل یہ جو بچے ہیں وہ بھی اردو بولنے لگے ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤوں میں بھی بہت ہی زیادہ ان چیزوں کو اور دیہات میں بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا ان زبان کو یہ ایک زبان بہت اچھی طرح سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ یہ زبان بدلے گی اور یہ مشہور ہو جائے گی